हँ ई बात सही छै कि भारतमे चाह सभके बहुत पसन्द होइ छै चाय भी बहुत तरहके होइ छै लेमन टी होइ छै दूधवला चाय कुछ लोक तऽ पानिवला चाय पिये छै चाय पत्ती आओर पानि मिलाइके हमरा घरमे सभसँ जादा चाय हम पियै छियै आओर हमही बनाबै छियै काहेकि हमराके चाय बहुत पसन्द छै आओर चाय बनाबैमे जादा मेहनत भी नहि करैके पड़ै छै दूध रख दि चिन्नी मन है तऽ दूध चिन्नी चाय पत्ती पानि सभ एक साथे मिला ली या फिर उससँ भी अच्छा चाय बनाबैके अगर सोचि रहल छी तऽ पानि एक साथे चिन्नी आओर चाय पत्तीको बड़का खौला करके बादमे दूध रखबै तऽ उससँ भी अच्छा चाय बनतै यहि सभ है कि चाय भारतमे बहुत जादा पसन्द कयल जाइ छै फर्स्ट सभसँ जादा तऽ चाय शुरुआत भेल रहलै चाइनामे लेकिन भारतवासीके सुबह अगर चायसँ शुरु नहि होइ तऽ कुछ नहि होइ ओहिके लेल अहाँ सभसँ जादा भारतमे चाय पसन्द कयल जाइ छै